हेल' औ औ मा ए बियो बेखौथ' जिगाबखौ फार्स्टआव दानफ्लेग्रोदो बिनिफ्राय दैयाव रुदो रुनानै माबानांगौ आरो एसे जेनेबा सरबाय एसे फोराननांगौ आरोना ओमफ्राय गुदुं जायगायाव गुदुं जायगायाव दोननांगौ अखा सिनाय जायगायाव दोननो मोना हायोबा कारेन्ट होनांगौ आरोना ओमफ्राय बे मैखुनखौ खाथबनानै फुरा थाइद आरोखि माबाखौ जिगाबखौ ओमफ्राय मैखुन बेगर मोनो बेगरखौ सोयै सोयै होनांगौ आरो औ बे औ औ बे जिगाबाव सोनांगौ गुदुं जायगायाव दोनांगौ माने गरम जानांगौ आरो हिथजोंसो हिथजोंसो बेरो नालाय बुस्थुवा हायोबा कारेन्ट होनानै दोननांगौ हित गोनां एकदम अखा फिसिनो मोना बेफोर जायगायाव आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो न' बानायो एक्सट्रा एक्सट्रा न' बानायो जिगाबखौ रुथारनांगौ आरोना रुनानै फुरा दुरुंजों गोरा थाइद खानांगौ ओमफ्राय आलाय आलाय दोननांगौ बुस्थुखौ जिगाब रुनांगौ औ रुनानै एसे सिदोमनाय दै प्लास्टिकाव सोनाङा प्लास्टिकाव सोनाङा बे बुस्थुखौ खुलायै माने दुरुंजों थाइद खादोब्रा बजा खानायबायदि ओमफ्राय बिदिनो एसे मोन्थाम मोनब्रै जेरेखम मा होनो बिदिखौ सिङाव प्लास्टिकआव बिदिनो बे आलायजानाय बायदि दुरुं खादो गोरा खानानै ओमफ्राय आलायनानै दोन्दो आरो ओमफ्राय बे मैखुनखौ बेगरखौ बे जिगाब सिङाव सोबाय थाबा सोनानै ख्रि ख्रि सोनानै दोनबानो जाबाय गाव हारसिं बे गरमजों बेरो बेरखाङो आरो मोजां जायो मैखुनफोरावबो थाखा दं लाइफआव थाखा सोरजिनो हायो मोजां नाजानांगौ ट्राय खालाम नाजानायानो मोजां बिदिनो खालामनांगौ जायखिजाया नोङो बिदिनो दे दे नाजानाय दे उनाव खबर लाफिनबानो जाबाय जायाबा आं प्रेकटिकेल थांनानै खिथाहैगोन आं दे खबर ला